गाड़ी खरीदारीपर जे करैत छी अहाँ से गाड़ी ठीक छै लेकिन गाड़ी बहुत एहन होइत छै गाड़ी जे अहाँ वस्तु एक्स्ट्रा ओहिमे रहैए लागल मुदा ओकर अहाँकेँ जरूरत नहि यए तऽ ओ अहाँ अपन वस्तु चुनिके जे अहाँके नहि बुझाए ओ अपन गाड़ीके पार्टसँ निकालि सकैत छी